खौरां बिलाइआ जोङो बयबो मिथियो जे खौरां बिलाइखौ बुहुमनि थामथि बाहागो होननानै जोङो मिन्थियो खौरां बिलाइनि गेजेरजों जोङो सारा जोङो बुहुमाव दिनै मा जादों जायाखै जोङो बेखौ मोन्थियो दा खोथाया जाबाय दिनैनि जि उन्दै उन्दै जिखिनि माखासे जेनेरेसनफोर दङ उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ बे गथ'फोरा दिनैनि समाव खौरां बिजोंजों बा खौरां बिलाइजों बेसेबां दिनै नांथाबनानै दङ खौरां बिजोंखौ दिनैनि गथ'फोरा दिनै फरायगोन ना फरायलिया दा बेनि सायाव जोङो बयबो नोजोर होनांगोन मानो होनोब्ला माखासे खौरां बिलाइनि गेजेरजों जोङो थांनाय समनि जुदि जोङो जारिमिनखौ नायोबा बा गोलाव समनि जि सोलोंथाइनि जुग जोङो हिस्ट'रिखौ नायोब्ला जोंबो खौरां बिलाइनि गेजेरजोंबो जोङो माखासे जेनेरेल नलेज जायखौ जोङो बाहेरा मिथिनोगोनां होननानै बुङो दा बेखौ जोङो खौरां बिलाइनि गेजेरजोंनो माखासे खोथाफोरखौ जोङो मोन्थियो आङो बेखौ बुंगोन दि आङो सानफ्रोमबो खौरां बिजोंखौ खौरां बिलाइखो आङो फरायो आरो आङो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनो आङो फरायनानै बिसोरनो मोन्थिहोयो जे दिनै खौरां बिलाइआव बबे रादाबा फैदों आरो बबे रादाबखौ जोङो ससाइटियाव होनांगौ दङ आं बेखौ जोंनि साफ्रोमबो जोंनि गथ'फोरनो आङो फोरमायो आङो बै गथ'फोरखौ आङो साजेस्ट खालामो जे खौरां बिलाइ फरायनाय जुदि हुदाखो खालामनो हायोब्ला नोङो फैबाय थानाय समाव जिउजों जुजिनो गोनां जिखिनि माखासे एक्जामफोर दङ आनजादफोर दङ माखासे जिउजों सोमोन्दोगोनां माखासे आनजादफोर दङ जाय आनजादखौ नोङो पास खालामनो हायोब्ला नोंनि लाइफआ मोनसे फिउचार लाइफआ मोनसे गोजोन महर मोनगोन दा बेफोर माखासे नलेजफोरखौ खौरां बिलाइनिफ्राय खौरां बिजोंनिफ्राय जोङो मोन्थियो दा ओंखायनो आङो सानफ्रोमबो गथ'फोरखौ खावलायो जे आरो बिथांमोना जाय गथ'फोर दङ बिथांमोना सानफ्रोमबो आं जेब्ला खौरांबिजों फरायो बै समाव बिथांमोना साखाथि फाखाथि थानानै सोङो आरो माखासे ओरैबायदि दङ गुबुन बिजोंनि दिनै इंलिस इंलिसनि माखासे खौरां बिलाइफोर दङ दिनै एसामिसनि माखासे खौरां बिलाइफोर दङ हिन्दिनि खौरां बिलाइफोर दङ आङो सासे बर' मानसि हिसाबै आरो बै गथ'फोरा माखासे बर' जायो हिसाबै बर' बिजोंजों फरायनाय हिसाबै माखासे स्क्रिप्ट जाय हांखो बे हांखोखौ सिनायनो थाखाय कुइसन खालामो जे नैबे मा बुंदों नै मा बुङाखै दा बेखौ आङो क्लियार खालामनानै होयो अब्ला बै समाव नै जि गथ'फोर दङ बे गथ'फोरा माखासे गोसो दुंखाङो आरो बिथांमोना अरायबो खौरां बिजोंखौ लायो खौरां बिजों नायो आरो मोजां भाबै बिथांमोना गोसो होनानै फरायो दा बेबायदिनो आङो मिजिंथिदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों बा खौरां बिलाइनि गेजेरजोंसो जों जोङो माखासे नलेजखौ जोङो लानो हायो आरो बेजोंनो माब्लाबा माब्लाबा दहायनो आं बुंखादों जे खौरां बिजोंआवबो माखासे इन्टारनेल नलेजफोरा खौरां बिलाइआव माखासे फैयो आरो माब्लाबा माब्लाबा खौरां बिलाइनि माखासे जेनेरेल नलेजनि गेजेरजों नोंनि लाइफआव माखासे फैनाय जिखिनि कम्पिटिटिभ एक्जामफोर दङ बै एक्जामफोराव माखासे जेनेरेल नलेजफोरखौ जुदि जोङो लानो हायोबा खौरां बिलाइनि बै कम्पिटिटिभ एक्जामनि जि माखासे नलेजफोर जेनेरेल नलेजाव फैगोन बेखौ नों थाबनो सेबखांनानै जुदि नोङो लानो हायोब्ला नोंनि जि फिउचार लाइफ बे फिउचार लाइफआव अराय सम मदद आरो हेफाजाब होयो ओंखायनो जोङो साफ्रोमबो गोसो गुदुं गथ' नोंथांमोननो खावलायगोन जे खौरां बिजों फरायनायखौ खमबो खालामनो मोना बा खालामनाय नङा आरो खालामनोबो नाङा मानो होनबा खौरां बिजोंनि गेजेरजों सासे मानसिखौ मोजां लामाजों दिन्थिलांनाय माखासे जोंनियाव फोरमानबो दङ